بیل گاڑیوں کی دوڑ یہ خاص طور پر دیہی علاقوں میں روایتی کھیل کے طور پر جانی جاتی ہیں جیسے بھارت کے مہاراشٹر تمل ناڈو کہ کچھ دیہی علاقوں میں یہ روڈ امرند فصلوں کی کٹائی یا مقامی میلوں میں دوران منعقد کی جاتی ہے مثبت پہلو یہ روایتی تفق ثافت کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے منفی پہلو بعض اوقات جانور کے ساتھ سختی برتی جاتی ہے جس سے جانور کے حقوق کے تنظمییں تنقید کرتی ہے بکری یا ماؤس کے لڑائی یہ ایونٹس مخلوق علاقوں میں تفریح یا جواہ کے طور پر کیے جاتے ہیں مرغ کی لڑائی خاص طور پر جنیبی ایشیا فلپین اور لطینی امریکی میں پائی جاتی ہے مضبوط پہلو روایتی لحاظ سے کچھ لوگوں سے کچھ لوگوں اسے مقامی روایت اور مل رونی کی سمجھتے